सम बारलांनयजों लोगोसे होनोब्ला जों टेलिकउमिनिसन होनोबाथ' जेहुथु जों थिगानो होनजायो माने गोबां बुस्थु गोबां प्रब्लेम जानायाव जोंखौ सल्भ खालामनो हायो कमिउनिकेसन नि हेफाजाबै टेलिकमिउनिसन हिसाबै जोङो बबेबा मोनसे बुस्थु जे जाब्रथाय जाबाय जाब्रथायाव जोङो रावखौबो हेल्प मोना खाथि खालायाव जोङो उफाय गैया हेल्प मोना हिसाबै जों बेखौ जों टेलिकमिउनिसन होनोब्ला जोंनि दायरेक्ट जों फन खालामनानै माबा खालामनानैबाबो जों बेखौ मा मोनलाय थाबैनो गारिफोर लेंहरनांगौ जायोब्ला बा सोरबा गोजानाव दं बेखौ लेंहरनांगौ जायोब्लाथाय फन नि गेजेरजों जों थाबैनो थाबैनो लेंहरनो हायो जों गैयामोनब्ला जों जेनबा बबेबा मोनसे जायगायाव जाबाय बे समाव जोङो रावबो गैया होमब्लाना जों थाबैनो लिंहरनानै जों बुंनो हायो जे बे फैनानै गोबां सोलायनाय जादों जों मावनो हा गोबाव मावनो हानाय नागिरनाय खामानिखौ जों थाबैनो मावनो हायो थाब थाब बिदिनो खालामनानै जोङो जेनबा जोंनि खामानि हाबाफारिफोरखौ जों थाबैनो मावनानै लानो हायो आरो जों बुंनो थाङोबा गोबां सोलायबोदों लोगोसे गोबां सिगां समाव जों गैयामोन बबेबा गेजेर बबेबा माबा गोथौ गामि गेजेरफ्राव रायजो जानाय मानसि बे समाव बिसोरनाव गैया बे समाव डाक्टार बायदिसिना लेंहरनो मानो बिसोरनाव गैया बेखौ लेंहरनांगौब्ला जोङो टेलिकमिउनिसन नि हेफाजाब नांगौ बेखौ जों एम्बुलेन्स फोर नांगौब्ला बेफोरखौ थांनो थाखाय बिसोरखौ थाबैनो लिंहरनो हायो बिसोरखौ गोबां सोलायबोदों दासिम जों नुनो मोनो जोंनाव दा थाबैनो बेनि सोमोन्दैनो बेनि थांखिजोंनो जों गोबां रोखोमनि हाबाखौ मावनानै जोङो साक्सेस जानो हाबाय आरो जों बुंनो हागौ जे जोंनि खामानिया जोंनि बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ जों खामानिखौ जों बेनि गेजेरजोंनो जों मावहरनो हायो आरो मावहरनायजों जोंनि खामानिया थाबैनो जानानै फैयो जों दा गोजान जायगायाव दिल्ली मुम्बाइफोर थांनांगौ जायोब्ला जों बेखौ हाया जों बे टेलिकमिउनिसन नि गेजेरजों जों खालामनानै जों हरनानै दैथायहरनानै जों जोंनि खामानिखौ मावनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंथ' खोनायो खोनानायाव जों मोन्थियो जोंनाव गोबां रोखोमनि जेनबा सफ्टवेर माबा गोबां रोखोमनि सफ्टवेर दिहुननानै गोबां मानसिफोरा गोबां आपग्रेड बुस्थु सोनानै थाब थाबैनो खामानिखौ मावहोनो हायो बेफोरबायदि टेकनलजि फोरा जोंनाव साबसिन जादों कमिउनिकेसन नि गेजेरजों दा बेनो आरो